क्षेत्रमे दूगो छियै यादब मुस्लिम हिन्दू मुस्लिम छियै बडका पाबनि होइ छै दुर्गा होइ छथिन काली होइ छन होली होइ छै की कहै छै बैसक्खा पाबनि भदैया जेतना होइ छै पाबनि सब करै छियै सेब आनने छियै सन्तोला आनने छियै नारियल पूड़ी पकवान जेतना होइ छै सब पकबै छियै जेतना जे चढ़बैके होइ छै बद्धी नारियल सेब सन्तोला की कहै छै के छै चिन्नीके साँच सबकिछु चढ़बै छियै कातिक पाबनिमे फेर बैसक्खा पाबनिमे पूड़ी पकबान होइ छै नारियल सेब सन्तोला चिन्निके साँच बद्धी साड़ी साया वला सब पिन्ह ओढ़िके कष्ट लै छियै जेतना जे पाबनि होइ छै सब किछु चढ़बै उढ़बै छियै ओहिमे कष्ट लै छियै हिन्दूमे छियै एतना करै छियै मियाँके अलगे पाबनि होइ छै तऽ पाठा पाठीके काटै छै ओकर हि मियाँबला अलग होइ छै हमे अलग करै छियै हमरा अपना पाबनि एतना पाबनि करै छियै फेर होली होइ छै होलीमे सब बालबच्चाके कपड़ा लत्ता नया नया पिन्हबै ओढ़बै छियै पूआ पकबै पूआ आर पकबै छियै सबकिछु करै छियै जेतना होइ छै पूड़ै छै ओतना हि हिन्दूमे करै छियै मियाँके अलग होइ छै हिन्दूके अलग होइ छै पर पाबनि करै छियै